میرے پاس گودریج کمپنی کی آر ریفریجریٹر ہے جس میں فریزر چیلر ٹرے لائٹ بلب ہے اینڈ ٹفن گلاس شلف ہے لائٹ سوئچ ہے ویجیٹیبل ٹرے ہے جس سے ہم ترکاری رکھ سکتے ہیں لیبلنگ لیگ اینڈ واٹر شیلف ہے ڈور لاک ہے تھرمواسٹارٹ ہے جس سے ہم ٹیمپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں اینڈ وائٹ اینڈ برائٹ ایل ای ڈی لیمپ ہے جس سے ہم پاور کنسیپشن بجلی کی بچت بھی کر سکتے ہیں ڈائی اسٹور ہے جس میں ہم ترکاریاں جیسے کہ اونین آلو ادرک وغیرہ رکھ سکتے ہیں سروس بھی اچھی ہے اگر ریفریجریٹر کا کوئی پارٹ اگر خراب ہو گیا تو وٹ ان چوبیس گھنٹے کے اندر وہ لوگ آ کے رپیئر کر دیتے ہیں اور دس سال کی گارنٹی بھی ہے